जि'यां कि में तुसें ई पैह्लें दस्सेआ कि में जि'यां बाह्र दा कुछ खाई लैन्नी होनी आं फॉस्ट फूड जां में खाई लैन्नी होनी आं हैना फिर बाद च बड़ा पछतानी होनी आं कि में नेईं खाना चाहिदा हा बड़ा गंदा बड़ा इ'यां गंदा जेहा लगदा कि में अज्ज में खाई लैआ ते में हून अपनी में मतलब थोह्ड़ा जेहा फैट निं होई जां मतलब इ'न्ना होऐ कि में इ'यां होऐ ना तां जेल्लै मिगी टैम लगदा में इत्थूं बाह्र जाना फिर उत्थें रेस्ट लैनी ओह्दे बाद में छेऽ बजे शाम दे टाइम में कुछ ना एक्सरसाइज करनी होनी आं में जि'यां योगा सुबह् उट्ठियै जि'यां में योगा कीती योगा करियै फिर कॉलेज़ जाना फिर ओह्दे बाद छुट्टी होई जा घर जाना फिर शामीं बेल्लै जेल्लै टाइम लग्गै ओल्लै में एक्सरसाइज करनी गै करनी होनी आं क्योंकि में थोह्ड़ा मेंटेन र'वां मतलब कि वेल र'वां अपनी हेल्थ दे रिलेटिड में हेल्थ दे रिलेटिड बहोत जादा ओह् करनी आं कि में बस हेल्थ दे रिलेटिड अपनी हेल्थ को ध्यान दूं ऐनी इसदे रिलेटिड में बड़ा ओह् करनी होनी आं ते में एक्सरसाइज ते करनी एक्सरसाइज में करनी गै करनी होनी आं जि'यां मर्जी मतलब एह्दे ताहीं टाइम कड्ढनी गै कड्ढनी होनी आं फिर सबैह्रे उट्ठियै सब तो पैह्लें मेरा रोज़ जेह्ड़ी मेरी रोज़ दा ना ओह् ऐ मेरा कि सबैह्रे उट्ठियै सब तू पैह्लें गर्म पानी पीना गर्म पानी पीनी होनी आं ते ओह्दे बाद कोई ओह्दे कोई मतलब कि दस पंदरां मिन्ट बाद जूस पीऽ लैन्नी होनी आं जूस लेई लैन्नी होनी आं इ'यां मतलब कि हाइड्रेटेड रौह्नी होनी आं थोह्ड़ा अच्छा फील करनी होनी आं होर ओह्दे बाद जेल्लै एक्सरसाइज दा टैम आंदा फिर उसलै में एक्सरसाइज करनी होनी आं एक्सरसाइज कोई एह् निं ऐ कोई दस पंदरां मिन्ट लाए सिर्फ में दो घैंटे लान्नी होनी आं पूरी एक्सरसाइज करदे एक्सरसाइज करनी में आपें ते करनी गै करनी होनी आं में अपनी मम्मा मम्मा गी बी आखनी होनी कि मम्मा एक्सरसाइज करो कि तुसें कुसै जगह कदें मतलब कि ऐसा निं होऐ कि तुसें ई थकावट फील निं होऐ क्योंकि जेल्लै घर मम्मा होर बोलदे कि में बड़ी थ'क्की गेदी आं सरदर्द होआ दी जां कुछ होआ दा कुछ होआ दा हैना दर्द में चाह्न्नी आं कि जि'यां में अपनी लाइफ च पूरा हेल्थी रैह्नी होनी आं हेल्थी रौह्नी आं जि'यां हेल्थी रौह्नी होनी आं योगा करनी होनी आं में चाह्न्नी आं कि मम्मा होर बी करन ओह् बी अपनी लाइफ च मतलब बिल्कुल ऐसे ठीक ठाक रौह्न दुक्ख तकलीफ निं होऐ ते ते उ'नें ई बोलनी कि मम्मा तुस आं में उ'नें बी करानी होनी आं सबैह्रे उट्ठनी होनी आं फिर उ'नें गी बी योगा बगैरा करानी होनी आं ते मम्मी भापा जी गी बी बोलनी होनी आं ते उं'दे कन्नै में उ'नें गी सबैह्रे मॉर्निंग वॉक ताहीं लैन्नी होनी आं मॉर्निंग वॉक ताहीं लैन्नी होनी आं नि'क्के भैन भ्राऽ न में उ'नें गी बी लेई जन्नी होनी आं पूरी फैमली अस मॉर्निंग वॉक ताहीं जन्ने होने आं फिर ओह्दे बाद इवनिंग वॉक ताहीं बी जन्ने होने आं शामीं बेल्लै चक्कर लान बी जन्नी होने आं ते बस इ'यां चक्कर लांदे र'वो कि बैठना निं ऐ कि एह् निं ऐ कि पूरा दिन बैठी र'वो फिर चर्बी पौनी गै पौनी एह् ऐ कि बैठना निं ऐ कुछ बी करो बस चलो फिरो ओह्दे बिच गै तुसें ठीक होना एह् होंदा कि बंदे दी एज़ होई दी होंदी फिर ओह् बी बोलदा कि अस बड़े थ'क्की गेदे होने आं इ'यां निं होना चाहिदा मतलब कि सारें दी लाइफ बिच अपनी अपनी होनी चाहिदी कि अस ठीक रोह्चै कोई असें गी प्रॉब्लम निं आवै दुक्ख तकलीफ निं आवै होर तुसें उ'नें ई केह् करना चाहिदा ऐ सब तो पैह्लें ते उ'नें ई एक्सरसाइज करनी चाहिदी होर अपनें घरे आह्लें ई टिप्स में दिन्नी आं उ'नें ई में ना कुछ ना कुछ मतलब में उ'नें गी सखानी होनी आं कि अज्ज करांदी रौह्नी होनी एह्कड़ी एक्सरसाइज करो कल ओह्कड़ी करनी ऐ जां परसो ओह्कड़ी कीती ही ते अज्ज एह्कड़ी करो ते एह्की एक्सरसाइज करांदी रौह्नी होनी करांदी रौह्नी होनी आं जिस टाइम इं'दा पूरा बनी र'वै कि उ'नें गी दर्द तक निं होऐ बोलदे ना जि'न्ना रगड़ा इ'न्ना तगड़ा मतलब इ'न्ना गै इ'न्नी एक्सरसाइज करो इ'न्ना अपने आप गी मतलब कि इ'न्ना जादा एक्सरसाइज करो कि बाद च तुसें गी फ्ही रिजल्ट शैल मिलन में अपने आप में जेल्लै कुछ करनी होनी ऐ ना पूरे स्हेई तरीके कन्नै करनी होनी आं कि इक बारी अगर एह् कीता ना फिर में करना गै करना ते एक्सरसाइज करियै फिर गर्म पानी पीनी होनी आं फिर गर्म पानी पियो जूस पीन्नी होनी आं देन बस नाईट फ्ही जूस पी लैन्नी होनी आं कि ताकि हेल्थ दे रिलेटिड ते फिर होंदा गै ना बैलेंस र'वै हेल्थी साढ़ी बॉडी र'वै तां करियै